शिक्षा शास्त्र हमें इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली है शिक्षा मिली है संस्कार है यह हमारे देश का और यह हमें हमारे टीचर ने बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया है की हमें इससे क्या लाभ है क्या हानियाँ है या हमारे देश में क्या है या हमें क्या सीखना चाहिए यह सब हमें हमारे टीचर के द्वारा प्राप्त हुआ है जानकारी और हमे उन्होंने यह बहुत ही सिमप्ल तरीके से बताया है की शिक्षा का महत्व क्या है शिक्षा की यह जानकारी है की हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए सम्मान करना चाहिए अगर वह हमारे लेवल में है तो भी हमें उनसे अपने अच्छे तरीके से ही व्यवहार रखना चाहिए न की कोई गलत तरीके से और हमें शिक्षा से यह मिला है की हमें अपने शरीर से सफ़ाई कैसे करनी चाहिए नेल वगैराह या बाल वगैराह साफ़ कैसे करने चाहिए उन्हें साफ़ रखने चाहिए वरना उसमें विटामिन बैकटीरिया काफ़ी होती है जो कि हमें बीमार कर सकती है और अपने लिए भी और अगले के लिए भी हमें अपने से बड़े हो या छोटे सबका सम्मान करना चाहिए और हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए की अगर उन्हें ना समझ हो तो इन्हे बताना चाहिए की हमें सफ़ाई कैसे रखना चाहिए एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे रखना चाहिए समाज मे कैसे रहना चाहिए हमें काफ़ी चीज़ों का यह ज्ञान मिलता है हमें यह तो बहुत ही अच्छी चीज़ है शिक्षा साथ जो इंसान को एक जीने का तरीका सिखाती है शिक्षा का साथ जिन्होंने बनाया हुआ है वह बहुत ही महान जिन्होंने यह हमें बताया बहुत अच्छे से की इसका महत्व क्या है हमारे देश में हमारे लोगों में यह इसका महत्व बहुत है आज काफ़ी और हमें इससे एक और है हिन्दी हिन्दी की जो शिक्षाएँ हैं वह उससे हमें यह प्राप्त हुआ है जानकारी की हिन्दी में हमें किस किस कौनसे कौनसे हमारे देश के ऐसे महान व्यक्ति है जिन्होंने ने हमें यह अच्छे तरीके से हमें जीने का ढंग बताया है और यहाँ तक की हमें जानकारी दी है जिसके बारे मे हम आज तक नहीं जानते हैं हमें उनसे बहुत ही जानकारी हिन्दी वालों से मिली है जैसे ल वह हो गए लाल बहादुर शास्त्री हो गए चंद्रशेखर आज़ाद हो गए इन्होंने हमें रचैता में बहुत सी चीज़ें समझाई है आज तक की हमारे देश में क्या हुआ कब कैसे हुआ और हमें बहुत ही अच्छी चीज़ों की यह सुनने मे आया है की हमारे देश में क्या करना चाहिए कैसे व्यवहार बनाना चाहिए और हमारे देश में कैसे रहना चाहिए हमारे भारत को आगे बढ़ाना चाहिए आगे बढ़ाते यह यह देश का ही विकास है सब जिन्हें हम जानते हैं अपने किताबों के द्वारा अपने से बड़े गुरुओं के द्वारा और ये जानना भी ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ा सके देश को और अपने से लोगों को बता सके और हम इससे शिक्षित भी है और अगला भी शिक्षित होगा अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो अगला कैसे समझेगा इसलिए यह सब किताबें बनाई गई हैं जिससे हमें रुचियाँ हो हमें जानकारी मिले लोगों के लिए भी अपने लिए भी और एक हिस्ट्री हो गई जो इतिहास है इतिहास मतलब की जो हमें जानकारियाँ मिलती है इतिहास से वह सब बहुत अच्छी जन नॉलेज है यह सब इतिहास जो है हमारे लिए यह अच्छी बात है की हमें जानकारी हमारे देश में भारत ने फरासी क्रांति यह सी सी सब यह सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जानकारी के लिए और सबसे महत्वपूर्ण क्या है शिक्षा में की हमें हिस्ट्री हो गई फिसिकल हो गया तो यह फिज़िक्स वह चीज़ें है की हमें मैथ के द्वारा समझाई जाती है मैथ हो गया इतिहास हो गया शिक्षा शास्त्र हो गया यह सब बहुत ही अच्छी विशेष है प्रीटीकल है और हमें इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है हमें हिन्दी हो गया शिक्षाशास्त्र हो गया संस्कृत हो गया संस्कृत में हमें हमारे लिए यह अच्छा है कि संस्कृत जगर हम पढ़ते है तो संस्कृत मे हमारे गुरुओं को भी ज्ञान मिलता है इससे हमारे भगवान के लिए भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है की हमें अपने भारत के लिए यह यह संस्कृत कैसे यूज करना चाहिए पंडित वास्तुशास्त्र यह सब का बहुत अच्छा योगदान मिलता है संस्कृत पढ़ने से हमें इन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम अपने ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को यूज कर सके संस्कृत पढ़कर एक ब्राह्मण बन सके यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारे से जो आने है या आने वाले है अभी जीवन में उनके लिए भी यह अच्छी बात है की हमें अपने भारत के या अपने देश को या अपने कास्ट को अगर ब्राह्मण है हिन्दू धर्म में तो बहुत अच्छी चीज़ है इससे हमें जानकारी मिलना चाहिए की हमें कैसे इसको आगे बढ़ाना है और जब से जी जी अच्छी बात है की हमारे लोग जो भी है वह हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं यह समझाते हैं हमारे माता पिता के द्वारा हमारे गुरुजन के द्वारा की हमें कैसे पढ़ना चाहिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है हमें बहुत ही इन सब से नॉर्मल जानकारियाँ मिलती है और सबसे अच्छी चीज़ यह है की भाई हमारे छोटे से बड़े बड़े बच्चे है या हमसे बड़े भाई बहन है माताएँ है पिताएँ है सब पढ़ी लिखी है और हमें भी नॉलेज दे रही है हम भी अपने भारत का देश का नाम रोशन कर सकते है जानकारी से बहुत बड़ा इंसान बन सकते है छोटा भी बन सकते है पर पैसे कमाने का तरीका जान सकते है नॉलेज रहता है तो